बालाघाट ज़िले में कुछ उल्लेखनीय स्थलचिन्ह पर्यटक का केंद्र हैं जैसे लांजी का किला है कोटेश्वर मंदिर है कोटेश्वर मंदिर में शिवजी की मूर्ति है वहाँ की कलाकृतियाँ भी बहुत सुंदर और बहुत पुरानी प्राचीन हैं और बजरंग घाट है यहाँ पर घूमने की जगह रमरमा है वहाँ पर जलप्रपात है गांगुलपारा में जलप्रपात है और गांगुलपारा का जलप्रपात बहुत ही सुंदर दिखाई भी देता और पर्यटक स्थलों में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल मैं वही मानती हूँ क्योंकि वहाँ का जो जलप्रपात जब गिरता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है कोटेश्वर धाम में शिवजी की मंदिर भी शिवजी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है शिवजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है वहाँ की कलाकृतियाँ भी बहुत सुंदर हैं वारी मंदिर है वो भी बहुत सुंदर है वहीं पर एक नया मंदिर बनाया गया है बालाजी मंदिर वह भी बहुत सुंदर है